सुपौलके मुख्य जातीय आ भाषायी समूह अछि ब्राह्मण मैथिली बाजै छनि अहिना अहिना कए कऽ मुस्लिम अपन भाषा टुटल मिला जुला कऽ भाषा बाजै छै आदिवासियो रहै छै आदिवासियो अपन भाषा बाजै छै मैथिली के अस्तित्व लेकिन सही छै हिन्दियो के अस्तित्व सही छै एना कए कऽ सभ भाषा बाजल जाइ छै लेकिन जादातार मैथिलिये बाजै छै जिला आ आसपास भाषामे परिवर्तनो छै आदिवासी के भाषा दोसर छै छै मैथिलियेसँ मिलैत जुलैत भाषा छै लेकिन ओ अपन भाषा सिवा जे छै एना कए कऽ बाजल जाइ छै आओर एहिना रहै छै आ अस्तित्वो मैथिलीके गिरल जा रहल छै आओर सुपौल के मुख्य भाषा जे छियै मैथिलिये छियै एहिमे जे छै से ब्राह्मण सभ तरह के कास्ट जाति सभ जे आबै छै से सभ रहै छै सबके अपन अपन हल्काके अन्तर भाषा छै मैथिलिये भाषा बहुत नीक भाषा छियै हमरा सभके इएह बाजना चाही आओर मगैया मैथिली जनजाति जे छै से इहो जनजाति से ई अपन अलग तरह के मैथिली छै एकर ई आदमीके सुनना चाही मैथिली बहुत नीक भाषा छियै हमर सुपौलमे मुख्य जाति जे छै से सभ छै लगभग ब्राह्मणो छै मुसलमानो छै एना कए कऽ सभ जाति जे छै मगैयो छै सभ छै से सभके आवाज एहने छै भाषा एहने छै कनिये के अन्तर छै ताहि दुआरे ओ सभ मिला जुल कऽ काज चलै छै कोनो दिक्कत नहि छै